हमारे यहाँ खेत है हम किसान आदमी हैं किसानी करते हैं हमारे यहाँ किसानी करने का उद्देश्य है सिर्फ जीविका जिस तरह हम लोग किसानी करके बच्चों का अपना पालन पोषण कर सकें इसलिए हम लोग किसानी करते हैं हमारे यहाँ आए दिन कई कई गाँव में सूखे के कारण ज़्यादा बारिश होने के कारण या पत्थर गिराव के कारण खेत नष्ट हो जाते हैं फसल तैयार होते होते हुए भी पत्थरा के गिराव हुआ नष्ट हो जाते हैं तो हमारे यहाँ हेल्प लाइन की सुविधा तो नहीं है फ़िलहाल हम लोग अपने शहर में जा कर एक अप्लिकेसन देने का प्रक्रिया है वहाँ अंदर देते हैं परामर्श करते हैं जिससे कोई परामर्श वहाँ से केंद्र से हम लोगों को कुछ मिले सहानुभूति मिले कि आपके जाइए आप ऐसा ऐसा करिए आप फारम डालिए आपका काम हो जाएगा फ़िलहाल ऐसा कुछ होता नहीं है बहुत सारा प्रक्रिया समय लम्बा लगता है हमारे आस पास अगल बगल गाँव वाले समय का विपरीत समय यानि कि समय ज़्यादा लगते हुए भी उन लोगों को समय से मुवावजा नहीं मिलता इसलिए आत्महत्या करना उनकी मजबूरी हो जाती है तो आत्महत्या को हम लोग रोकने के लिए कई प्रकार के अप्लिकेसन चक्का जाम रोड जाम करते हैं जैसे लोग आत्महत्या न करें कि भाई ये सरकार को कहेंगे तो बार बार सरकार मेरा ध्यान देगी तो हेल्पलाइन नंबर देगी हम लोगों को सुविधा मिलेगा तो हम लोग चक्का जाम रोड जाम ये सब सुविधा नहीं अपना कर सीधा अप्लिकेसन या हेल्पलाइन नंबर से सहयोग ले कर अपना आत्महत्या प्रक्रिया किसानों का रोक सकते हैं और परिवार के लिए सुख सुख सुविधा मुस्किलें दूर करने की संभावना कर सकते हैं जी